جہاں تک اردو زبان کی منفرد خصوصیات کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہ کہنا غیر ضروری نہیں کہ اردو کئی زبانوں کا مرکب ہے مثلاً ہندی فارسی عربی انگریزی لاطینی وغیرہ یہاں تک کہ کبھی کبھی سنسکرت کے الفاظ بھی اردو میں شامل دیکھے جاتے ہیں اس کی تشکیل میں کئی تہذیبوں اور قوموں کی مشترکہ کوششیں شامل ہیں اس وجہ سے اردو اجنبی اور دور دراز علاقوں میں جزوی یا کلی طور پر سمجھی جانے والی زبان ہے یہ بات قابل غور ہے کہ اردو زبان کی کوئی مستند گرامر نہیں ہے بلکہ اس کی گرامر میں عربی فارسی اور ہندی قواعد کے اصول عمل میں لائے جاتے ہیں فارسی زبان کا گرامر اردو میں زیادہ مستعمل ہے زبان کی شیرینی اور حلاوت کی خاص وجہ اس کی لفظیات میں تنوع ہے جو عربی اور فارسی سے آیا ہے